ادب شاعری اور فنی اظہار کی دیگر شکلوں میں اردو زبان کا استعمال کچھ یوں ہوتا ہے کہ تخلیقی نثر میں اور تخلیقی جو زبان ہوتی ہے اس کو بنانا پڑتا ہے مثال کے طور پر کوئی شعر ہے جیسے غالب کا شعر ہے موت کا ایک دن معین ہے نیند کیوں رات بھر نہیں آتی تو یہ تخلیقی زبان ہے اور ایک بول چال کی زبان ہوتی ہے جیسے میں آپ سے کہوں کہ حامد ایک بہت اچھا لڑکا ہے تو اس میں تخلیقی زبان اور بول چال کی زبان میں یہ فرق ہوتا ہے کہ بول چال کی زبان کو تخلیقی زبان نہیں بنایا جا سکتا یا پھر بنایا جائے گا تو اس کے لئے فنی لوازمات یا فنی اوزاروں کی ضرورت پڑے گی ہوتا یوں ہے کہ ہمیں شعر یا نثر میں وہ زبان ہم استعمال کرتے ہیں جو کہ بہت بنی سجی سنوری ہو جس کے نوک پلک بہت سنوارے گئے ہوں تو اس طرح سے اردو زبان کا استعمال فنی طور پر کیا جاتا ہے اور شاعری کے طور پر اس میں مقفع مسجع عبارتیں ہوتی ہیں آہنگ ہوتا ہے تو اور جو شعری لوازمات ہوتے ہیں ان کے ساتھ بھی اردو زبان کا استعمال ہم تخلیقی زبان کے ساتھ کر سکتے ہیں بہت بہت شکریہ